बोल कृष्ण चंद्र भॻवान की जय कर्मनि जी गत कर्मनि जी गत बिल्कुलु नियारी आहे हिकु दफ़ो गंगा किनारे ते हिकु महात्मा कुझु प्रेमीनि के सत्संग करे रहियो हुओ विषय हुओ महाभारत युद्ध जे वक़्तु श्री कृष्ण अर्जुन खे गीता जो ज्ञान ॾेई सम्झाए रहियो आहे त अर्जुन ऐं भॻवानु अर्जुन भॻवान खां सुवाल थो करे त कीअं था चओ त कर्मनि जी गत ॾाढी नियारी आहे त हिते कृष्ण भॻवानु चयो त इहा सम्झणु ॾाढी कठिन आहे तूं फ़कति कर्म कर फल जी इच्छा न रख कहिड़े कर्म जो फल कहिड़े जनम मिले थो इहा ॻाल्हि सम्झणु ॾाढी कठिन आहे इहा सॼी वार्ता उहो महात्मा सभिनी प्रेमीनि खे ॿुधाए रहियो हुओ हुननि प्रेमीनि मां हिकु प्रेमीअ उथी महात्मा खां सुवाल कयो हे महात्मा हीअ तव्हां ॿुधाए रहिया आहियो कर्मनि जी गत ॾाढी नियारी आए मूंखे सम्झायो कीअं कर्मनि जी गत नियारी आहे त पोइ मां अॻिते वधी करे तव्हां जो सत्संग ॿुधंदुसि महात्मा पूरो ज्ञानी हुओ हुन प्रेमीअ खां जो हेॾी इच्छा द्र्ढ़ इच्छा ॿुधी चए थो तूं ॿुधण थो चाहीं की अखिन सां ॾिसण थो चाहीं प्रेमीअ चयो त जेकॾहिं अख़िन सां ॾेखारियो अनुभव कराईंदा त ॾाढो सुठो महात्मा चयो त तमामु सुठो तुंहिंजी मासी तोखे हिन सुवाल जो जवाबु ॾींदी तूं मासी वटि वञु प्रेमी मासी वटि वियो मासीअ खां सुवाल करी पुछियईं मांसी चयोसि त थोरो वक़्तु तर्स मूंखे हफ़्ते खां पोइ पुटु जमंदो उन महिल अचिजांइ बराबरि हफ़्ते खां पोइं मासीअ खे पुटु जाओ प्रेमी हुन वक़्तु मासीअ खां पुछण लॻो मासीअ चयोसि त अञां तर्स चालीहनि ॾींहनि खां पोइ मां पुट खे वठी कुए ते सनानु करायण वेंदसि हुन वक़्तु हिकु घोड़ी मूंखे लत हणी किराए विझंदी ॻोठु वारा पुटु खे बचाए वठंदा पर मां पाण प्राण त्यागींदसि तु हुन महिल अचिजांइ बराबरि चालीह ॾींहं मासी कुएं ते पुट खे सनानु करायण वई वापसि अची रही हुई त हिकु घोड़ेस वारो हुतां लंघियो घोड़ीअ मासीअ खे हिकु धिको ॾेई किराए विधो मासी ऐं हुन जो पुटु ॿई किरी पिया ॻोठु वारनि बराबरि पुट खे बचाए वरितो पर माई मरणु लॻी हुन जे महिल उहो प्रेमी अची हुते आयो अची सुवाल कयईं मासी चयोसि त हाणे न हाणे मुंहिंजी वासना हिन घोड़ीअ में पई आहे कुझु महिननि खां पोइ मां हिन घोड़ीअ जे पेटु मां घोड़े जे रुप में जनम वठंदसि हुन महिल बराबरि कुझु महिननि खां पोइ हुन घोड़ीअ हिकु घोड़े खे जनम ॾिनो प्रेमी वरी उन वटि आहियो पर हिन दफ़े बि घोड़ीअ रूप मासीअ चयेसि त हाणे टिनि सालनि खां पोइ हिन सेठ जो पुटु मूं ते चढ़ी शिकारु करणु वेंदो जंगल में शींहं मुंहिंजे पुठियां पवंदो सेठ जो पुटु त बची वेंदो पर शींहं जो चंबो मूंखे लॻंदो मां प्राण त्यागींदसि उन वक़्तु तूं अचिजांइ प्रेमी प्रेमी वरी हुन वक़्तु वियो तॾहिं बि माए माईअ मासी चयोसि त अञां तर्स थोरनि महिननि खां पोइ फलाणे सेठ जे वक़्तु हिकु कन्या जे रुप में मां जनम वठंदसि हुन वक़्तु अचिजांइ आख़िरि प्रेमी उन सुवाल जे जवाबु लाइ तर्सी पियो कुझु टाइम खां पोइ सेठ वटि कन्या ॼाई उन पोइ प्रेमी उन वक़्तु हुते वियो वञी कन्या खां सुवाल कयईं त हाणे त जवाबु ॾे पर मासीअ चयोसि त ॿारहंनि सालनि खां पोएं जॾहिं मुंहिंजी शादी थींदी जॾहिं घोट सां पलो पली ॿधबा तॾहिं तूं अचि जांइ उन वक़्तु मां तोखे तुंहिंजे सुवाल जो जवाबु ज़रूरु ॾींदसि आख़िरि ॿारहंनि सालनि खां पोइ जॾहिं उहो वक़्तु आयो हीउ प्रेमी हुते वियो जॾहिं घोटु ऐं कुआंर जो पलो पली ॿधी रहिया हुआ त हीउ हुते वञी हुन खां पुछणु लॻो त जे मांसीअ पुछियसि त पोइ सुञातई घोटु केरु आहे प्रेमी चयो त ही त तुंहिंजे पहिरें जनम जो पुटु आहे त हिते मासीअ चयोसि अञां बि न सम्झे जेको मुं्जोहिं पुटु हुओ हाणे मुंहिंजे घोट जे घोटु थी रहियो आहे हिन खां वधीक तोखे मां कर्मनि जी गत कहिड़ी सम्झायां कर्मनि जी गत सम्झणु ॾाढी ॾुखी आहे ॿियरि बोल कृष्ण चंद्र भॻवान की जय